टेलीविज़न में मेरा पसंदीदा सो जैसे कपिल शर्मा दा कपिल शर्मा शो है जिसमें बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को हँसाया जाता है और लोगों का अच्छा खासा एंटरमेंट एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है उसमें जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीस आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और लोग जाते भी हैं यहाँ से उस शो को देखने के लिए उसमें क्या होता है कि लोग जब भी अपने एंटरटेनमेंट का ख़याल खुद नहीं रख पाते हैं तो वह उस शो के ज़रीये वो खुद को हेल्थी रख लेते हैं खुद को हेल्पफुल रखते हैं कि हम ख़ुश रहेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस शो को देखने के बाद लोग उसे नज़र अंदाज़ कर सकते हैं जैसे कि कपिल शर्मा शो में हम जब भी जाते हैं तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं कैसे थे कैसे चल के आए हैं यह सब भूल जाते लोग अपने एंटरटेनमेंट में बहुत ही मज़ा आता है उस शो को देखकर एक अलग ही ख़ुशियत होती है कि कुछ दुःख भी हो तो भी नहीं पता चलता है अच्छा खासा बीमार लोग भी वहाँ जाते हैं वह एक जो हँसना है वह बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है तो हमें हँसना चाहिए और इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है दा कपिल शर्मा शो उसमें जब भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी सारी जो कमियाँ हैं या फ़िर जो भी है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से एन्जॉय करते हैं और बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में बहुत सारे लोग आते हैं अच्छे स्पोर्ट्स के लोग आते हैं उस पर और सेलिब्रिटीज़ आते हैं बहुत सारे हीरो हिरोइनस जिसे हम पसंद करते हैं वह भी आता है जिसे नहीं पसंद करते वह भी आता है और एक चीज़ उससे यह होता है कि आपको कुछ करने का भी मन करता है आप उससे सीख सकते हैं वहाँ से अगर आपको कॉमेडियन बनना है तो किस तरह करना चाहिए को कौनसा प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए बेहतर है या फ़िर नहीं है वह सब आप कर सकते हैं सीख सकते हैं बहुत ही मज़ा आता है एंड एक अच्छा खासा पैकेज है वो हेल्थी रहने का हँसना बहुत ही बढ़िया पैकेज है वह इसमें आप बहुत ही बेहतर है तो आप देखिए अगर आपका मन नहीं लगता है कोई भी चीज़ करते करते आप ऊब जाते हैं तो आप जाइए कॉमेडी शो देखिए बहुत ही मज़ा आता है उसमें और बहुत ही अच्छा खासा शो है यह